हॅलो हांव रिद्दी नायक उलयता तिवरेच्यान आयज हांवेन तुमच्या रेस्टोरंटान चिली चिकनाची ऑर्डर केल्ली पूण तुमी आमकां वेज बिर्याणी डिलिव्हर केल्या आमी एवरी टायम जेन्ना आमकां जेवण ऑर्डर करपाचे आसल्यार तुमच्या रेस्टोरंटांतल्यान ऑर्डर दिता पूण आमकां अशें केन्नाच जावना की तुमी आमकां चुकीची ऑर्डर दिल्या अशें पूण पयलेच फावट तुमी आमकां चुकीची ऑर्डर हाडून दिल्यात तुमचे कडल्यान आस्त बाळगिता की तुमी फुडल्या फावट अशी अशी चूक केन्नात करचे ना आमकां बेगीनांतल्या बेगीन आमची ऑर्डर हाडून दिवची अशी आस्त बाळगीता आमगे सयऱ्यां येवपाची आसात तुमकां आमी जस्ट एक वराचो टायम दिता प्लीज आमकां तुमी आमची ऑर्डर हाडून दिवची देव बरें करूं राग धरचो न्हय